खतखतें मणगणें बांगड्यांची कडी ताल्ल्यां कडी सुंगटां कडी सांगटांची कडी रेशाद बांगडो माणक्यां चिली सुंगटां चिली दोस बिबींक दोदोल सुक्या सुंगटांची किसमूर हाऱ्याची किसमूर दाळ कुड्डुकेची भाजी वालांची भाजी गोंसाळीं सोलकडी पातोळ्यो नेवऱ्यो ओळम्यां शाकुती आकुराची शाकुती मागीर कोयती वालांची भाजी मागीर ताल्ल्यांचें सुकें इसवण फ्राय तिसऱ्यां सुकें कुल्ल्यांची शाकोती सोरपातेल बांगड्यांची उड्डमेती सोवराक मुस्काची भाजी आंबाड्याची चटणी सांसंव आळू शेपू सांगा भाजी उकडलेले कोंगे बांगड्यांच्यो कटलेटी